हेलो सर रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जबलपुर से बात कर रहे हैं जी सर मैं सूरज बात कर रहा था मुझे म्यूज़ियम पे विज़िट करने आना था सर दो दिन बाद आना है तो मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ पे विजिट करने के लिए पहले से टिकट बुक करवानी पड़ती है या फिर वहाँ पे टिकट अवेलेबल हो जाएँगी दो तीन दिन रुक करके पूरा विज़िट करना चाह रहे हैं जी हाँ जी सर तो उसके चार्जिज़ क्या रहेंगे और क्या आप रुकने की खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं

हाँ जी सर और सर मैं ये जानना चाह रहा था क्या आप गाइड भी अवेलेबल करवाते हैं या फिर वो हमें ही करना होता है हाँ जी सर जी सर तो गाइड का चार्ज भी उसी में रहेगा जो अभी खाने पीने का रहने का हाँ जी सर तो मैं बोल रहा दो दिन बाद हम लोग आ रहे हैं तो आप हमें लेने के लिए गाड़ी वगैरह भेज सकते हैं हाँ जी सर तो आप बुकिंग कर दीजिएगा मैं आपको सारी डिटेल्ज़ व्हाट्सअप पे सेंड कर दे रहा हूँ और जो अमाउंट है वो भी सेंड कर दे रहा हूँ आपको मैं हाँ जी सर बिल्कुल